हमरा इलाकामे अलग अलग खेलक बढ़ाबा बढ़ाबाक लेल कोनो संस्था काज नहि करैत अछि सरकारके माध्यमसँ जिला स्तरपर अकर एगो आयोजन होइ छै जइमे इसकुल जे छै जिला जे छै ओइ तरहके सुख सुविधा नहि उपलब्ध करबय छै जैसे कि गाम घरक बच्चा जे छै सेलेक्ट हुए किआ तऽ जिला लेवलपर होइ छै आओर जिलामे बजाके होइ छै तऽ गाँव घरके बच्चा जे छै अइसँ अइसँ जे छै से पीछा रहि जाइए ओकरा मौका नहि भेट पाबय छै कारण कि जे ओ बुझ कोनो गप जे बुझतइ ओइसँ पहिले ओ काज भऽ गेल सेलेक्शन भऽ गेल रहय छै तकर बाद गामक बाल बच्चा जे छै से ई गप बुझय छै ओना तऽ अतुका लोक कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट वगैरह वगैरह बहुत एहन जे छै से खेल छै जे युद्ध स्तरपर जे छै से जानइए गामक बच्चा यदि जे छै जे बिना प्रशिक्षणके यदि कुश्ती खेलमे यदि एतऽसँ चलि जाइ तऽ ओहो लगइए जीतके चलि एतय लेकिन अकरा सबके मौकाके अभावमे ई सब गामे घुरिके रहि जाइये आगू बढ़ि नहि पबइए